ہمارے دیس میں بےروزگاری بہت ہی زیادہ ہائی ہو گئی ہے کسی کو روزگار مل نہیں رہا ہے کیونکہ جن سنکھیا اتنی بڑھ گئی ہے تو بےروزگاری بھی بہت ہی زیادہ بڑھے گی ہی سرکار اتنی سیٹ نہیں دے پا رہی ہے بچے پڑھ بھی رہے ہیں کٹ آف بہت ہائی جا رہا ہے جن سنکھیا کی وجہ سے بےروزگاری بہت ہی زیادہ ہائی لیول پہ جا رہی ہے اور بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ والی مطلب کٹ آف چل رہی ہے ایک دوسرے سے جنگ چل رہی ہے کومپٹیسن پہ کومپٹیسن چل رہی ہے ایک دوسرے سے ہر چیز میں کومپٹیسن ہی کومپٹیشن ہے آج کے دور میں سب سوسل میڈیا سے کچھ زیادہ ہی جڑے ہوئے ہیں جیسے یو ٹیوب انسٹا

سرکار کو بھی دیکھنا چاہیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہے دیس کے لیے سڑکیں بنائی ہیں بہت سی سارے کالج بھی بنائے ہیں بہت ہی سارے یونیورسٹی بھی بنائے ہیں لیکن جن سنکھیا کی وجہ سے کٹ آف ہائی جا رہا ہے ہم لوگوں کو جن سنکھیا پہ بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے اسی لیے آگے چل کر کے بھوشیہ میں ہمارے جو بچے ہوں گے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے اور وہ اچھے سے رہ سکیں کیونکہ اس میں لمیٹڈ فوڈس رہتے ہیں اسی لیے جن سنکھیا جتنی ہائی جائے گی تو آگے والے آنے کے ٹائم میں انسان انسان کو ہی ماریں گے لوگ اسی وجہ سے دور جا رہے ہیں پڑھائی کی وجہ اس پڑھائی سے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اتنا زیادہ کٹ آف جاتا ہے بہت ہی بہت ہی زیادہ کومپٹیسن ہوتا ہے تو وہ کر نہیں پاتے اسی لیے اس نے سوسل میڈیا کو ہی چنا ہے اور بھی زیادہ پلیٹفارم کو چنا ہے کوئی کم عمر میں ہی ٹیچر بن جاتے ہیں اور پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھانے لگتے ہیں سب اپنا اپنا روزگار دیکھ نہیں رہے ہیں خود سے کرتے ہیں کوئی بجنیس میں لگ گئے کوئی سوسل میڈیا پہ گھس گئے کوئی بچے کو ٹوشن پڑھا رہے ہیں بس ایسے ہی چل رہا ہے اور کوئی ٹیچر میں بھی جا رہے ہیں اور سوسل سوسل میڈیا پہ بھی آج کل سوسل میڈیا بھی ایک نمبڑ پہ چل رہا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ترنت رپورٹ آ جاتی ہے اور اور سوسل میڈیا پہ ایک ویڈیو اپ لوڈ کرو سبسکرائب مانگو بہت ہی اچھا خاصا اس پہ بھی پیسہ مل جاتا ہے اسی لیے لوگ سوسل میڈیا کو ہی یہاں چنتے ہیں اور اور ہم لوگوں کو بھی اچھے سے پڑھائی وڑھائی کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ کو بھی سکسیز جلدی مل سکے بس یہی ہے